ہم اپنی تصویروں کو ترمیم کسی سافٹ ویئر کے ذریعہ کرتے ہیں جیسے کہ اسنیپ چاٹ ہوا پریٹی میک اپ ہوا مست ہوا یہ ساری ایپ ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے تصویروں کو ترمیم سافٹ ویئر کے ذریعہ ہی ترمیم کرتے ہیں اور تصویر میں ہم اسی لیے ترمیم کرتے ہیں کوئی اپنے خوبصورتی بڑھانے کے لیے کوئی اپنی برائٹنیس بڑھانے کے لیے کوئی اپنے چہرہ کی کچھ داغ کو ہٹانے چھپانے کے لیے جیسے جہاں کوئی نجی خوبصورتی کو نکھارنے نہارنے کے لیے کوئی اپنی زیادہ خوبصورتی دیکھنے کے لیے بنائے دیکھتے ہیں اور ہم سوف اسی لیے ہم اسی ان سب ایپ کا استعمال کرتے ہیں جیسے آپ لوگوں کو پتا ہی ہوگا کتنا سارا ایپ ہوتا ہے یہ تو سافٹ ویئر میں ان سو انہی سارے سافٹ ویئر کے ہم لوگ زیادہ سے زیادہ استعمال کرتے ہیں اسی لیے استعمال کرتے ہیں تاکہ ہم ہمارے جو تھوڑا فیس اگر ہمارا چہرہ تھوڑا وہ ہو تو اس میں اچھا سا آ جاتا ہے اور جیسے ہمارے چہرے میں چمک آ جاتی ہے کچھ چینج ہو جاتی ہے ہم اپنا اگر بال چاہے تو بال چینج کر لیتے ہیں ہم اپنے چہرے کی کوئی نقشہ چینج کرنا چاہیں تو وہ بھی کر لیتے ہیں ایپ کی ان سارے ایپ کے ذریعہ سے اور ہم اپنا تصویر ترمیم کرتے ہیں کیوں کہ ہم ہم اچھا لگتا ہے جیسے ہم کوئی تصویر کو ایڈٹ کرتے ہیں اسے اچھے سے بناتے ہیں تھوڑا کوئی تصویر اگر ہم سے عجیب ہو جاتا ہے تو اسے ہم یہ سب ایپ کے ہی ذریعہ ان سب تصویر کو ہم اچھے سے ترمیم کرتے ہیں اور ہم اسے بھی ترمیم کرتے ہیں کیوں کہ ہمارے چہرے میں اگر کوئی داغ ہو کوئی کچھ ہو تو یہ یہ سارے انچ ہے یہ سارے تصویر یہ سارے تصاویر ترمیم ہو جاتے ہیں یہ سارے ایپ کی وجہ سے سب ترمیم ہو جاتا ہے ہم اور ہم اسی لیے یہ سارے ایپ استعمال کرتے ہیں تاکہ ہمارے چہرے پہ اگر کوئی داغ ہو یا کوئی نشان ہو تو ان سب چیزوں سے اکثر ڈھک جاتا ہے ڈھک جاتا ہے تاکہ ہمیں دکھائی نہ دے ہمارے چہرے کے برائٹنیس ہو چہرے میں چمک ہوتی ہے چہرے کی اس سے خوبصورتی آتی ہے نظر اپنا بالوں کو بھی اکثر اسے اچھے سے دکھاتے ہیں اور ہم اسی لیے ان ساری اپنی تصویروں کو زیادہ سے زیادہ لوگ ترمیم کرتے ہیں یہ سارے ایپ کے حساب سے اسنیپ چاٹ ہے پریٹی میک اپ ہے مست ہے ان سارے ایپ کے ذریعے ہم اپنے چہرے کو الگ بناتے ہیں خوبصورتی بناتے تھوڑا اگر ہمارے چہرے میں اگر تھوڑا کوئی کچھ عجیب سا ہو کوئی اگر ہمارا غلط فوٹو اور تصویر آ گیا ہم بس تصویر کو ان سب کے ذریعہ صحیح کرتے ہیں اسے ایڈٹ بھی کر لیتے ہیں اگر ہمارا کچھ غلط ہو گیا تو اسے ہم ایڈٹ کر کے صحیح کر سکتے ہیں اور اپنے چہرے کی خوبصورتی بڑھاتے ہیں اس میں چمک دیتے ہیں جو اپنے بالوں کو صحیح کرتے ہیں چہرے ہمارے اگر چہرے میں کچھ ہے تو اس اس کے ذریعہ سے وہ ہمارے زیادہ سے نظر نہیں آتا ہے اسی لیے ہم یہ سارے ایپ کا استعمال بھی کرتے ہیں اور اس اس کی ضرورت پڑتی ہے اپنے تصویر کو ترمیم کرنے کے لیے یہ سارے ایپ کی ضرورت پڑتی ہے ہمیں اس سے فوٹو اچھی آتی ہے اچھی کھچتی ہے تصویر